اساتذہ کو اسکولوں میں کون سی چیزیں سیکھانے کی ضرورت ہے میں اس سوال کا جواب نیشنل ایجوکیشن پالیسی قومی تعلیمی پالیسی دو ہزار بیس کے مطابق دینا چاہوں گا یہ نظام ہندوستان میں نیا نیا ہے جو ابھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا جس کے مطابق اساتذہ کو طلبہ کو جامع اور کثیرالضابطہ تعلیم یعنی ملٹی ڈسپلنیری ایپروچ سے دیکھا جائے اور طالب علم کو کسی بھی مضامین کی حدوں میں نہ باندھا جائے خواہ وہ ریاضی کے ساتھ سماجی علوم پڑھ سکتا ہو سائنس کے ساتھ سائیکالوجی فلسفہ پڑھ سکتا ہو اس مضامین کے علاوہ اساتذہ کو تنقیدی سوچ مسئلہ حل کرنے تحقیقی صلاحیتیں تعاون کی مہارتیں بھی طلبہ کو سیکھانے کی ضرورت ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی دو ہزار بیس تجرباتی سیکھانے پر زور دیتی ہے جہاں طلبہ اپنی تعلیم کو حقیقی زندگی کے حالات پر لاگو کر سکتا ہو اور تصورات میں گہری سمجھ پیدا کر سکتا ہو اور بہت سی چیزیں اسکول سے غائب ہیں ایک بڑا مسئلہ بنیادی ڈھانچے اور وسائل کی کمی ہے جس سے فراہم کردہ تعلیم کی معیار متاثر ہوتی ہے بہت سے اسکولوں میں مناسب کلاسز روم لائبریریاں یا ٹیکنالوجی یہاں تک کہ اساتذہ موجود نہیں ہوتے مزید یہ کہ اساتذہ کی تربیت اور ترقی کی پروگرام کی ضرورت ہے تاکہ ان کی تدریسی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جا سکے اور انہیں جدیدترین تدریسی طریقوں سے اپڈیٹ رکھا جا سکے نیشنل ایجوکیشن پالیسی دو ہزار بیس اس ضرورت کو تسلیم کرتا ہے اس نے اس مسائل سے نپٹنے کے لیے بہت سے اقدامات کی تجویز بھی کی ہے